अड़ोस पड़ोस पे नहीं पर थोड़ी दूरी में है रेस्टोरेंट है गेस्ट हाउस धर्मशाला तो नहीं पर गेस्ट हाउस ज़रूर है जहाँ मुफ़्त में तो नहीं सेवा दी जाती है पर रहने के लिए रूम खाने के लिए खाना पान पीने के लिए पानी और ठंडी के समय में गर्म पानी की सबकी व्यवस्था की जाती है और आपके मनोरंजन के लिए आपके जो रूम होते हैं रूम कमरे में टी वी रहता है गर्मियों में आपके आपको गर्मी ना हो उसके लिए ए सी या कूलर लगा होता है या फ़ैन लगा होता है और आपको बाहर का दृश्य अगर आप बाहर का दृश्य देखने के लिए बालकनी होती है जिसमें जिससे आप बाहर का दृश्य देख सकते हो